हैलो फोन तऽ नहि उठबै छियै कखनी अयबै खाना लऽ के बुच्चिया सब भूखले छै फोन अहाँ नहि उठबै छियै आउ ने लऽ के बुच्चिया सब भूखले है